हेलो जी नमस्कार नमस्कार कहल जाउ जी जी जी हमरासभकेँ तऽ सभसे पहिने अपने नाम सुनने छियै कोशी कमिश्नरी कोशी प्रमण्डल तऽ कोशीके जतेक सप्तकोशी छै सभटा धारा बहिकऽ जतेक जतऽसँ हिमालयसँ जे निकलल छै ओ सभटा सहरसा आ अररिया जिलाके बीचे दैकऽ ओ क्रॉस करैत छै जेना हमसभ वीरपुरमे बराज जे छै कोशी बराज ओहि बराजके मुख्य कैनाल जे छै कोशी बाँध पूर्वी आ पश्चिमी तेकर सटले कातमे हमसभ छी सहरसा हमरासभसँ सत्रह किलोमीटर दूर अछि हमर गामक नाम भेल महिषी आ प्राकृतिक आपदाके अगर चर्चा करैत छियै तऽ प्राकृतिक आपदामे सभसे बेसी हमसभ बाढ़िसँ पीड़ित छी वर्ष उन्नैस सए पचासी ईस्वीमे हमरासभ चौरासीमे हमरासभकेँ बाँध टूटल छलै ओहिमे जे छै से भयङ्कर हमरासभकेँ ओहि आपदाके झेललहुँ रहए आ झेलैत झेलैत थाकि गेलहुँ आ वर्तमानम ई स्थिति अखनहुँ एखनो अपनेक हमरासभक ओहिठाम जे छै बाढ़िके समस्या प्रधान छै तेकर बाद दोसर समस्या छै प्राकृतिक आपदा तऽ नहि छै परन्तु अहिठमा नील गाय वानर ओहिसभसँ बहुत बेसी क्षति होईया हमरासभकेँ पूरा एहिठमाक उर्वरा भूमिके साफ परतीक लऽके तेसरमे यऽ समय समय पर आगिलगी आगिलगियो एहिठमा क्षति पहुंँचाबैत छै चूँकि ई सभ इलाका जे छै से बहुत लो लैंड इलाका पड़ैत छै सहरसामे आ लोलैंडके अलावा जे छै से पूर्णतः विकसित नहि छै तहि दुआरे गाम घरमे घास फूसके मकान बेसी छै आगिलगीके बेसी चान्स बनैत छै आपदा तऽ अनेको अनेक आपदे आपदेमे हमरासभकेँ लागैया सभसे बेसी हमरसभक ई जे छै समय कटैया आ घूमा फ़िराक निजातक लेल सरकार पहल तऽ करैत छथिन परन्तु कोशीके नदीमे पेटमे जे गाद जे छै ओ गादके निकालल नहि जाइत छै जाहि चलते कि ओ पानिकेँ जे छै से लेवल जे छै से एमहरका कोशी बांधके किनारके गामके लेवल आ नदीके बेडके लेवल जे छै से बहुत अंतर राखैत छै हलको कतहुँ अगर बाँधमे बीचमे अगर दरार पड़तै तऽ कोनोटा बहुत भयङ्कर बात भै सकैया आ होइते रहैत छै कुसहा त्रासद जे भेलै रहए नेपालमे तहुँमे सहरसा जिलाके सभसे बेसी क्षति भेलै सुपौलक क्षति भेलै हमसभ जे छै आपदा बहुत तरहके आपदाके झेलैत छी आ घूमा फिराकऽ आब हमरसभक जे स्वभाव भै गेलै झेलनाइ ठीक छै आँय हँ हँ ओएह कुसहा कुसहा कहैत छै ओकरा कुसहा आपदा आयल रहै नेपालमे एलै काठमांडुएमे बाँध टुटले रहै आ सुपौलके बहुत प्रभावित कयलकै रहए सुपौलसँ निकललै तऽ सहरसाके पूर्वी इलाकाके भूमिके बहुत क्षति कयलकै रऽ बहुत क्षति कयलकै जान मालके धन्यवाद